میں اپنے گھوڑے كے ساتھ رشتہ اس طرح پیدا كرتا ہوں كہ میں اسے صبح صبح كھانے میں اچھی غذا دیتا ہوں اور میں اسے كھانے پینے كا بہت زیادہ اس كے كھانے پینے كا خیال ركھتا ہوں كبھی باہر لے كے جاتا ہوں اور باہر كی گھاس چراتا ہوں اسے اپنے ساتھ ركھتا ہوں اور گھر میں بھی میں بھوسا چوكر جو گھوڑے كی غذا ہوتی ہے میں اسے ٹائم پہ مہیا كروا دیتا ہوں جس سے وہ مجھ سے بہت زیادہ مانوس رہتا ہے اور میں بہت اعتماد كے ساتھ اس پر سواری كرتا ہوں كیوں كہ وہ مجھ سے بہت زیادہ مانوس ہے اور میں آنكھ بند كر كے بھروسہ كرتا ہوں اس پر اور میں سواری میں كہیں پر بھی مجھے جانا ہوتا ہے تو اپنے گھوڑے ہی كی سواری سے میں جاتا ہوں لوگ اس چیز سے حیرت زدہ ہوتے ہیں كہ آپ اپنے گھوڑے پر اتنا اعتماد كیسے كر سكتے ہیں لیكن میں اپنے گھوڑے پر اعتماد كرتا ہوں اور اسی كے اوپر میں سواری كرتا ہوں ہر طرح سے وہ میری مدد میرا مدد گار ثابت ہوتا ہے بغیر كرایہ بغیر فیس كے میں كہیں پر بھی اس كے ذریعے جا سكتا ہوں